کیا آپ کھانا خزانہ سے بول رہے ہیں جی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک آرڈر کیا تھا میں نے چکن چنگیزی آرڈر کیا تھا مگر آپ کے ڈلیوری بوائے نے مجھے اس کی جگہ پہ قورمہ لا کر دیا ہے تو اب بتائیے اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے تو سر آپ اپنے ڈلیوری بوائے کو واپس بھیج دیجیے وہ یہ آرڈر لے کے جائے یہاں سے اور جو میں نے آرڈر کیا تھا وہ وہ لا کے دے دے اوکے سر اوکے تھینک یو سر تھینک یو